हेल्लो हमारे बाप दादा पुराने ज़माने के थे और वे लोग हिन्दू मुस्लिम सिक्ख इसाई में लड़ाई झगड़ा जब होता था हिन्दुओं में मार काट होती थी तो ओमें खुब समान का छितला छित तितर बितर हो जाता था लोग समान लूट कर्फ़्यू लगा देते थे और लोगों को घर में बाँध देते थे घर में जल्दी औरतें और आदमी बाहर नहीं निकलते थे बच्चे भी नहीं बाहर निकलते थे कि वहाँ पर कर्फ़्यू लगा है और हिन्दू लोग मार काट करके सब बहुत वही समानों का नुक़सान करते थे और क्या कहते हैं कि समानों का नुक़सान करते थे और कर्फ़्यू लगा देते थे और समान इतना महंगा कर देते थे कि लोग कर्फ़्यू में ख़रीद तक नहीं पाते थे इंदिरा गाँधी जब मरी थीं तो हमारा समान लोग फेंक देते थे इधर उधर उठाकर औ क्या कहते हैं कि उनका बहुत वह होता था और इंदिरा गाँधी के मरने से बहुत ही सबको कष्ट दुख हुआ और जो हिन्दू मुसलमान लोग थे ऊ लोग मार काट बहुत करते थे और काट पीट कर लोगों को औरतों को आदमियों को ज़लील करते थे क्या कहते हैं कि उसके बाद उन लोग को ज़लील करते थे बेइज़्ज़त करते थे कर्फ़्यू यह कर्फ़्यू लगाते ते थे और झगड़ा लड़ाई होता था एक साथ उन लोगों को घर में बंद कर देते थे